हैलो जी सर जी मैटीरियल आह्ले गल्ल करा दे ते भैया रेतै दा फुट्ट दे स्हाब कन्नै रेट होंदा ते रेतै दी बी अलग अलग स्हाब दे होंदे कुछ कनेहा होंदा कुछ मिट्टी आह्ला ते थुहानू किस टाईप दा रेता चाहिदा केह्ड़ी टाईप दा कनेहा चाहिदा ओह् सनाई ओड़ो ना भैया डस्ट आह्ला चाहिदा जेह्ड़ा डस्ट आह्ला होंदा ते भैया थुहानू कोई त्रीह् रुपे इंच थ्होई जाना भैया भैया थुहानू त्रीह् पैंती रपे फुट थ्होई जाना ओह् ते भैया थुहानू किन्ना ट्रॉली चाहिदा जां टिप्पर जिन्ना तुस आक्खगे उन्ना थुहानू पजाई ओड़गे भैया ट्रैक्टर अपना भेजगे जां ट्रैक्टर भराइयै तुंदे भेजी ओड़चै ठीक ऐ भैया थुआढ़े इक्क ट्राली भेजी ओड़ना एह् दौ तीन ज्हार होना इक्क ट्रॉली दा ठीक ऐ भैया में थुहानू अपना अकाऊंट नंबर भेजी ओड़ना ते जिन्ने पैसे ओह् पाई ओड़ो फिर थुहानू ते एड्रैस भेजी ओड़ो में समान टैमें सिर भेजी ओड़गै ठीक ऐ